हम सभी काम को करने में अभिमान कर सकते हैं या वो मेरे घर का काम हो या किसी के मदद करना हो हमारे माता पिता का सेवा करना हो या खेती के बारे में कुछ काम करना हो हम हर काम कर सकते हैं जिससे हमें अभिमान मिलता है कोई भी काम छोटा नहीं होता मुझे सब काम करने में अभिमान प्राप्त होता है आप किसी मैं किसी क्षेत्र में अपने अभिमान को विकास समाज सेवा या किसी महत्वपूर्ण कार्य में स्थापित करके व्यक्तित्व को सुधारने का काम करते हैं व्यक्तिगत विकास में योगदान देकर कर सकते हैं इससे आप अपने अभिमान को स्थापित कर सकते हैं और समाज में भी एक एक मिशाल मिलता है जैसा खेती को ही ले लीजिए खेती एक महत्वपूर्ण और स्वाभावी कार्य है जिसमें हम अपने भूमि पर मेहनत करके अनाज फल और सब्जियाँ पैदा कर से समाज को पोषक प्रदान करते हैं इस कार्य में लगने वाले मेहनत का फल देखकर आप अपने किसान होने पर अभिमान महसूस कर सकते हैं आपकी अपने खेती से आने वाले फल और अनाज आके साथियों के पेट भरता है और समाज में आपको एक महत्वपूर्ण प्रदान करता है कि इस तरह से खेती से जुड़ा हुआ अभिमान एक समाजशील और गर्वजनक अनुभव हो सकता है और ऐसे कई काम है जिसे आप करके अभिमान प्राप्त कर सकते हैं जैसे घरों के काम हो गए घर के कार्यों में योगदान देने एक महत्पूर्ण और कार्य है अपने घर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखें परिवार के साथ साथ और घर के प्रबंधन में योगदान देना एक सामान्य अभिमान का कार्य हो सकता है ये कार्य आपके परिवार के साथ संबंध को मजबूती देता है और घर को एक सुखी और स्थापित बनाता है घर के कार्यों में योगदान देना छोटे छोटे कार्यों में भी अभिमान कै अनुभव कराने के एक सुंदर तरीका है और कई काम है ऐसे जैसे कि हमारे माता पिता हमसे खुश रहें माता पिता खुश मे खुशी में योगदान देना एक परिवार और महत्वपूर्ण कार्य होता है उनके सुख में आप अपने कार्यों से योगदान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं उनकी जरूरत और इच्छावेश उनके लिए उपयुक्त और उनके कार्यों में अपना महत्वपूर्ण समय देकर आप अभिमान प्राप्त कर सकते हैं मैं हर वो काम में योगदान दूँगा जिसमें मेरे माता पिता मुझसे खुश रहें और मुझे गर्व हो उस बात का मुझे हर वो चीज का अभिमान है जिसे मैं अपना सेवा प्रेम और समर्पण से उन्हें खुशी महसूस कराने में मदद कर सकता हूँ